ना कौन पैसे कहाँ खो गए भाई किस कलर था क्या था उसमें हाँ तो मेरे पास आकर दरख़्वास्त दो एफ आई आर कराओ अपना आधार कार्ड ले लेना और पैन कार्ड ले लेना और अपनी दरख़्वास्त लिखवा के ले कर आ जाना जो अप्लीकेसन देने होगा कि किस कलर का बैग था पहले अपना आकर दरख़्वास्त दे दो उसके बाद में हम दिखवाती हूँ कंप्लेन कर लो पुलिस से दिखवाऊँगी मैं कहाँ गई थी कैसे खो गया तुम्हारा बैग तो थोड़ा ध्यान से रखा करो देखा करो और कुछ बैग में था पैसा वग़ैरह कितना पैसा था दो हज़ार था

अच्छा आओ मेरे आने के बाद कंप्लेन करो अपनी उसके बाद में दिखवाती हूँ मिल जाएगा पहले आओ तब अपना दरख़्वास्त दोगी तभी तो मिले कंप्लेन कर लो आ कर कंप्लेन करोगी तो फिर मैं पुलिस को भेज कर पता करवाती हूँ अरे कंप्लेन करने के दो चार दिन तो लग ही जाएगा अरे कंप्लेन के बाद कंप्लेन करने के बाद पुल पुलिस को भेजेंगे अभी छानबीन करेगा देखेगा कहाँ क्या है तब ना मिलेगा तुरंत तो मिलेगा नहीं तुरंत नहीं मिलेगा कहाँ गई थी जहाँ तक कोशिश करूँगी कि तुरंत मिल जाए हाँ बिल्कुल कोशीश करूँगी पहले कंप्लेन कर लो अपना तो उसी हिसाब से मैं कोशिश कर के हो सके तो जितना जल्दी तुम्हारा तुम्हारे पास बैग पहुँच जाएगा